औ ओंं मैगं आबाद मावनानै साप्लाय खालामो

औ औ ओ दाथ' किजि बिदिनो जों लाखिनायाव पन्द्र' थाखा किजि ज' आरो पाल्ला हिसाबै बुरजा बुरजा लाखिनाय जायो बुरजा लाबोयोबा मोजां

दा नोंथांआ बेसेबां लुबैयो इसे बुंलायदो थाइथामाव थाबथाहैगोन दां बिनि बाराखौ हाला औ औ जागोन

लांनायाथ' होफैनांसिगोन नोङो ओ न'आ अ

होम्बा लाबोदोल' जिखुनु